हाइक करने के लिए मेरा सबसे अधिक पसंदीदा भू भाग है पहाड़ जहाँ की वादियों का खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है चाहे वह बर्फ़ीली पहाड़ियाँ हों या जंगल वाली पहाड़ियाँ वहाँ से नज़ारे अलग ही होते हैं वहाँ से सूर्यास्त का महंगम विहंगम दृश्य नज़ारे को चार चाँद लगा देता है सूर्यास्त के समय जो दृश्य बनता है जो लालिमा आसमान को छाती है वह पूरे आसमान को अपने तरफ़ से चकाचौंध कर देती है और हर तरह से इसका दृश्य एक अलग ही अतुल्य प्राभाव डालता है पहाड़ों पर जो नज़ारे नज़र आते हैं वह देखने में बड़ा ही मज़ा आता है एक बार पहाड़ी इलाके का सफ़र आप को जरूर करना चाहिये